میں سفر کیا ہوں بچپن میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں میں اسکول کا سفر کیا تھا اپنے گھر سے نکلتا اور کئی جگہ میں سفر کیا ہوں اسکول میں جس طرح میرا میرے گاؤں میں اسکول ہے اور دوسرے محلے میں وہاں میں جاتا تھا کالج میں جس طرح میں چندرائن ایک جگہ کا نام ہے وہاں ایک بڑا کالج ہے میں وہاں جاتا تھا اسی طرح مجھے یاد ہے کہ جب میں بچپن میں تھا تو میں اپنے گاؤں سے نکل کر اپنے گھر سے نکل گھر گھر سے نکل کر ایک چندرائن نام کا ایک بس ایک نام کی ایک بستی ہے جہاں میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں جاتا تھا وہ کالج تھا اور اسکول بھی اس کے بغل میں ہی تھا اسکول میں بھی جاتا تھا اور تعلیم حاصل کرتا تھا وہاں جا کر اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی